मुंहिंजी गुड़िया जो जनम ॾींहुं मां मंदर में वेंदी आहियां नया कपिड़ा पाए मथो टहिकाए करे कणा प्रसाद विराए करे ईंदी आहियां सुबुह जो वरी स्कूल में वेंदी आहे ओॾीमहिल बि चोकलेट वग़ैरह खणी वेंदी आहे पंहिंजे दोस्तनि खे ॾींदी टीचरूनि खे विराईंदी आहे ऐं केक जो प्रोग्राम बि अक अ सां केॾी केॾी रखंदा आहियूं त उहा हुननि में पंहिंजा दोस्त ॿार नंढा नंढा घुराईंदी आहे केक कटंदा आहियूं नया कपिड़ा पाए करे ॿार बच्चा सब नचंदा का ईंदा आहिनि ऐं शादी बि असांजे घर में ॾाढी सुठी नमूने थींदी आहे हेड बुकी थींदी आहे लाॾा थींदा आहिनि बहिराणो रखाए वेंदो आहे बहिराणे में झूलेलाल भॻिवान जी जोत जलाईं वेंदी आहे सुखमनी साहिब जो पाठ बि थींदो आहे शादी ये खव शादीअ में ई लाॾो गाईंदा आहियूं असां नया कपिड़ा सभु बाराती पाईंदा आहिनि बारात कढंदा आहियूं ताम ताम रोटियूं ठहंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि ज़ाति जी भाॼी ठहंदियूं आहिनि देघू चढ़ंदियूं आहिनि शरबत उसाप कोसी चांहियूं ठहंदियूं आहिनि रोटियूं कोसियूं ठहंदियूं आहिनि ताज़ी ठहंदियूं आहिनि ऐं सभु ईंदा आहिनि मामियूं चाचियूं काका बाबा सब ई ईंदा आहिनि शादीअ में हुन जाअ दोस्त यार बि ईंदा आइन घोटु कुआर जा दोस्त यार बि ईंदा आहिनि ऐं शादी बि ॾाढी सुठे नमूने सां थींदी आहे चारि पंज ॾींहं हलंदी आहे बहिराणा बि निकिरंदा आहिनि सुखमनी यो पाठ कराईंदा आहियूं माता जी चौकियूं बि रखाईंदा आहियूं ऐं ॿियो थोरो कुझु प्रोग्राम बि जीअं थींदो आहे अॼुकल्ह हले पियो थो रीती रिवाज़ प्री वैडिंग रेबिक थींदो आहे शादी खां पहिरियों त उहे बि कराईंदा आहिनि न त कुझु माण्हू त शादी ई सादगी सां कंदा आहिनि मंदर में भॻिवान ये अॻियां हार माला पाए करे बि कंदा आहिनि ऐं ज़रूरी कोन्हे की माना सभु शौ शौक़ु सां वधीक पेसा ख़र्च करे शादियूं कनि घटि खर्चे में बि शादियूं करण वारा आहिनि गुरद्वारे में बि शादी थींदियूं आहिनि मंदर में बि शादी थींदियूं आहिनि घटि ख़र्च वारा बि आहियूं ऐं के त ॾाढो ताम झाम कंदा आहिनि की कोनि कंदा आहिनि शादी बि ॾाढो सुठे नमूने सां कईंदा आहिनि के माण्हू ग़रीबु माण्हू बि आहिनि ऐं अॼुकल्ह त असांजे सिंधी समाज में समूह जो ॾाढो उहो थी वियो आहे क्रेज़ समूह में पांजी नियाणियूं परनाइनि था अंई समूह में ॾाढो सुठो फ़ायदो बि थे तो नियाणीनि खे सभिनि जो आर्शीवाद बि मिले थो ऐं सुठे सां हुननि जी काजबी बि थिए थी